हलो मेरी मेडी प्रियंका बात हो रही है जो ए सी फ्रिज मैकेनिक हैं हाँ तो मुझे फ्रिज मेरी फ्रिज ख़राब हो गई तो मुझे उसको ठीक कराना है मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है तो मेरे को ठीक कराना है हाँ उसमें एयर प्रोब्लम हो रही है और वह स्लाइडिन्ग बंद मतलब मतलब चालू नहीं हो रहा है वह भी कुछ दो तीन दिन से नहीं वह चालू ही नहीं हो रहा इसमें इयर जो रहती है न ए सी में वह फ्रिज़ में तो वह चा उससे ए सी भी मतलब ए सी ठंडा ठंडा और गर्म होने की प्रोसेस जो है वह ठीक से नहीं चल रही है सोनिका नायक

हाँ मेरा एड्रेस है आप होम हाँ वही नियर रेलवे लाइन इन्द्रा वार्ड सोहागपुर आप घर आ सकते हो ना हाँ तो फ़िर आप अपना वह फीस बता दीजिए वन थाउज़ेन्ड कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कुछ लॉ कुछ डिस्काउन्ट मिलेगा या फ़िर लॉस करोगे नहीं मेरे बजट के हिसाब से मेको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं आपसे यह बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्काउन्ट कर लीजिएगा आप वन वन थाउज़ेन्ड बोल रहे हो ना हाँ हाँ वह वह समथिन्ग फाइव हन्ड्रेड फाइव पाँच सौ समथिन्ग अच्छा तो ठीक है आप एक बार घर आइएगा मेरे इसी मतलब फिज देख लीजिएगा उस हिसाब से मैं आपको देख लुँगी दे दूँगी हाँ ई वह वह नियर रेलवे लाइन इंद्रा वार्ड सोहागपुर मेरा मोबाइल नम्बर भी लिख लीजिएगा एइट डबल सेवेन जीरो फोर एइट फाइव नाइन ठीक है हाँ जब आओ तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा हाँ ठीक है ओके थैंक यू